ہیلو کیا میری بات اکبر فش پوائنٹ سے ہو رہی ہے جی مجھے نا ایک کلو نا راوس فش چاہیے تھی وہ مجھے تو فرائی کے لئے چاہیے تھی فرائی کے لئے جی آپ نام بتا دیجئے مجھے جی کانٹے نہیں ہونے چاہیے اس میں ایک بھی

اور اور دو تین دن کی رکھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے ایک ہی دن کی ہونی چاہیے جیسے آج ہی آئی ہیں آپ کی مارکیٹ میں باسی نہیں ہونی چاہیے مطلب

جی ویسے پرائز کتنے ہیں اس کے جی جی اور اوکے جی اور ریٹ بتائیں گے آپ مجھے اور مہنگی بھی ہیں کیا اور بھی اور بھی ورائٹی نہیں ہیں اس میں جی اس کے بعد بتائیے تھوڑا مجھے کیا اچھی ہو جاتی ہے وہ فش فرائی اچھی تو ہو جائے گی نا جی اس میں ٹیسٹ ہونے چاہیئیں ٹیسٹ بھی آنے چاہیے ایسی نہیں لگے کہ بادی سی جی ایک دم فریش ہونی چاہیے

بون لیس ہونی چاہیے اور کون کون سی برانڈ ہیں جی وہ کیا پرائز ہے اس کے فول مچھلی کے جی اور راوس مچھلی چاہیے تھی ایکچولی مجھے جی اس کی کیا پرائز ہے وہ ایکچولی مجھے راوس فش چاہیے تھی تو ایک کلو ہے نہیں آپ کے پاس آپ کہیں اور سے ارینج جی اوکے وہی چاہیے تھی ایک کلو مجھے ٹھیک ہے اوکے جی اوکے جی آپ کہیں سے ارینجمینٹ کروا دیجئے کیونکہ دعوت جو ہے وہاں پہ دینا بھی ہے جی میں چھ بجے تک آ جاؤں گی ویسے آپ کی شاپ کس ٹائم تک کھلتی ہے اوکے جی فریش منگوائیے ٹھیک ہے اوکے ایک کلو تو پھر ایک کلو بک کر لیجئے آپ جی تھینک یو چلیے اوکے بائے